नमस्ते

हमको गुलाब का फूल चाहिए एक गेंदा का भी फूल चाहिए और अढ़उल का फूल होता है वो भी चाहिए एक ठो पीस और एक ठो ये चाहिए जो होता है वो कनइल का होता है जो भोले बाबा को चढ़ता है वो भी एक पीस चाहिए

हाँ हाँ गमले में लगाना है नहीं एक एक पीस चाहिए थोक में नहीं चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है हम दे देंगे

के केले के भी पेड़ एक चाहिए हाँ वो उ उस हाँ हाँ गमले में भी लगाना है

नहीं नहीं हम आकर आपके दुकान पर ही पैसा दे देंगे हूं एक हफ्ते में आ जाऊँगी

ठीक है हम शाम के ही चार बजे आएँगे नहीं नहीं हम अपना गाड़ी खुद लेकर आएँगे हाँ हाँ खाद भी हमको चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है